जैसे मतलब मुझे पापड़ की सब्ज़ी बनाने का बहुत शौक है और अगर मैं मेरी फ्रेंड को बता रही हूँ की पापड़ की सब्ज़ी कैसे बनानी है तो मैं उसे बताती हूँ की देख भाई पहले बढ़िया पापड़ों को सेंक ले मसाला कूट ले प्याज लहसुन अदरक हरी मिर्ची नाइफ से अच्छा काट कर एक कूटड़े में मसाला कूट लो उसके बाद में आप तेल डालो अच्छा अच्छा तेल मतलब कम कम तेल में सब्ज़ी बनाओगे तो अच्छी नहीं बनेगी ऐसा मेरा मानना है तो कम तेल में का बढ़िया अच्छा एक कढ़ाई मे तेल वगैरह लो उसे गरम करो तेल आने दो फ़िर जीरा डालो हिंग डालो फिर आप ने जो मसाला कूटा है वो डालो उसके अंदर नमक मिर्ची हल्दी धाना और यह सारे मसाले ऐड कर के आप बढ़िया मसाला भूनो थोड़ी देर पानी वगैरह डाल के फिर जो पापड़ सेका है उसका चूरा कर के पापड़ को डालो उसके अंदर और फिर अच्छा पानी डाल के बढ़िया मसाला भूनो पापड़ सिका हुआ पापड़ उसमें डाल कर पानी डाल कर अच्छा पानी को उबालो थोड़ा और मतलब पानी जब तक एकदम अच्छा मिल नही जाता अपने तेल के साथ में प्रॉपर तो और ऐसे बनाना सिखाती हूँ उसके अलावा अगर तुवर की दाल को ही ले लेते हैं तो तुवर की दाल बनाने का भी मुझे बहुत शौक़ है कड़ी पत्ता जीरा राई वैसे ही बस तेल ले कर तुवर की दाल को अलग से उबाल दो जिसमें कू कामा और दाना मेथी और डाल कर उसे उबाल लो चार पाँच सीटी में उसके बाद मे कढ़ाई चढ़ा के तेल डाल के जीरा अजवाइन कड़ी पत्ते लाल मिर्ची लाल मिर्ची सूखी वाली सूखी वाली लाल मिर्ची राई यह सब डाल कर बढ़िया तेल में कड़ कड़ कड़ कड़ एक दम तड़का लगा कर और वह जो मैंने दाल बनाई है उसे बढ़िया घोंट के उसको उसके अंदर डाल कर नमक मिर्ची हल्दी धाना डाल कर और बढ़िया उबालती हूँ उबालने के बाद में आप उसमें धाना वगैरह भी डाल सकते हैं तो वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और अच्छी बनेगी